वीह अगस्त ॿ हज़ार ॿावीह टीह अक्टूम्बर ॿ हज़ार ॿ टेवीह जुलाई उणिवीह सौ पंजाहु सत्रहं मार्च ॿ हज़ार चार अठ जनवरी ॿ हजार टेवीह